हमर जे सभसँ प्रिय एहन सच्चा घटनापर आधारित जे एक पोथी पढ़ल जे अजीबोगरीब सात प्रेत आत्माके सच्ची कहानियाँ ओहिमे भूत प्रेतके बारेमे बहुत किछु सच्ची आओर डरावनी कहानी एहिमे देखल गेल दुनिआँभरिमे एहन एहन बहुत बड़का जे मायाजाल बाँटल गेल अछि आओर फैलल गेल अछि जे भूत प्रेतके आत्माएँ जे कतहुसँ ई अछूत नहि रहल अछि जेकरा किछु व्यक्ति एकरा मतलब मनगढ़न्त कहैत छथि आ किछु व्यक्ति एकरा कहैत छथि जे ई वास्तवमे छै लेकिन एहिमे कहल गेल छै जे कोनो चीज अगर मोनमे यदि बैसि जाइत रहैत छै तऽ ओ घोस्टके तरहसँ व्यवहार करय लगैत छै यानि कि भूत प्रेतके तरहसँ व्यवहार करय लगैत छै ओ अहाँकेँ अजीबोगरीब तरहसँ विहेव करय लगैत छै जकर कारणसँ भूत प्रेत जकाँ व्यक्तिके रहन सहन आओर ओकर बजबाक टेंडेंसी ओकर रहन सहन ओ एहि प्रकारसँ जे प्रेत आत्मा जे केना कोनो व्यक्तिपर हावी भऽ कऽ काज करैत छै जकर कारणसँ ई हमरा एहन रोचक बुझाइए जे व्यक्तिकेँ कोनो दोसरो आत्मा ऑपरेट कऽ सकैत छै ओकर शरीरकेँ चला सकैत छै जकर कारणसँ ई बहुत हमरा रोचक बुझाइए जे कोनो व्यक्ति मरलाक बाद ओकर आत्मा इंसानके बीचमे रहिके ओकरा अपना जकाँ चलबऽ लगैए